وقت کے ساتھ ساتھ دہلی یو پی اور ہریانہ جیسے دلّی کے ساتھ لگے ہوئے اس کے گرد و نواح میں جو ریاستیں ہیں ان سے تجارتی طور پر اور آنے جانے کے معاملوں میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں مثال کے طور پر یو پی کے بہت سے علاقے جو دلّی کی سرحدوں پر لگتے تھے ان پر اختیار دیا گیا فلائی اوورس بنے ہریانہ سے ویٹ لفٹنگ کا سامان اور دودھ کی آمد و رفت ہوئی اور سی یو پی سے چاول کی آمد و رفت اور گنے کی آمد و رفت یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم کردار نبھاتی ہیں یہاں کی تعلقات دہلی کی دوسرے ریاستوں کے ساتھ ہیں